हेलौ खोनादोंना नोंथाङा फ्लिपकार्थ अनलाइन दखाननि मेनेजार ना थांनाय जिथाम खालार गु मार्च नैरोजा नैजिथाम सानखालि आं गस्ला अर्दार खालामदोंमोन नाथाय आं गोबां जाहोननि जाहोनाव बेखौ केनसेल खालामनो गोनां जाबाय नाथाय आं बे गस्लानि बेसेनखौबो फेमेन्ट खालामनाय जाखाबायमोन बेनिखायनो बे पेमेन्टखौ हरफिननो थाखाय खावलायहरनाय जादों आंनि अर्दार नाम्बारआ इउ जि बा एस नै बा ब्रै गु थाम

मबेल नम्बर दाइन लाथिख' गु थाम ब्रै स्नि दाइन स्नि नै गु लोगोसे अ टि पि

से ब्रै बा थाम नै से